आं जे मिक्सार बायदों माबा बाजाज कम्पानिनि बे मिक्सारा बिराद मोजां आं बाहायनानै बेखौ बिराद मोजां मोन्दों माखासे बुस्तुफोरा बेजों क्रेसार खालामोबा बिराद मोजां क्रेसार जायो बिराद मोजां माने आरो भल्टेजनि बेलायावबो बे एफा माने भल्टेज जानायखौ आं मोनाखै लिमिटेड भल्टेज जादों आरो आरो बेखौ बाहायनानै दिनै न'खराव माखासे खामानिफोरा बिराद सुबिदा जाबाय आरो स्पिदजों खामानिखौ समाव माखासे संनाय खावनायखौ जों स्पिदजों खालामनो हाबाय आरो बेनि थाखाय आं बे मिक्सारखौ बिराद मोजां मोन्दों प्रदाक्टआ बिरात मोजां